सब्जी उपजाबै छै हँ बिहारमे अखन तऽ टमाटरके सीजन नहि छै

कद्दू आ की भावमे बिकै छै कोन सब्जी

झिङ्गा हुँ कद्दू सुखी गेलै झिङ्गा की भाव झिङ्गा की भाव की भाव झिङ्गा अच्छे भाव छै झिङ्गा की भाव बिकै छै हँ

तोरासँ की फायदा हँ आगू